समाजमे सबसे पहिले तऽ सोचके बदलाव कएल जाइ छै किए कि समाजके लोक सबके जे सोच छै ने से इस्तरी मतलब लड़की सबके लेल बहुत अलग छै जे ओ सब चाहै छथिन जे लड़की सब बस घर परिवार या अपन गाँवमे जे ओकरा मिल पाबै ओ कऽ पाबै ओहि सऽ आगाँ नहि तऽ हम चाहै छी ओइ सोचमे बदलाव आबै ओना तऽ बहुत बदलाव एलै हन लेकिन बहुत बाँकी छै बदलाव एनै जे लड़की अपन मतलब सेल्फ डिपेन्ड बनि सकै ओ अपन बाहर जाके अप ओकरा जे करबाके छै ओ कऽ सकै लेकिन समाजमे बस कत्तेक लोकके सोच अखन ओत्तेक आगाँ नै पहुँचलै हन कहै छै ने जे हँ मतलब बहुत परिवर्तन भेलै हइ गाँवमे आ शहरमे भेलै हइ लेकिन बहुत जादा नहि भेलै हन किए कि बहुत लोक चाहै छै जे हमर घरके बेटी बस गाँवमे ओकरा जे मिल पाबै बस ओतबै पढ़ै ओतबै करै लेकिन नहि ई नहि चाहै छथिन जे मतलब लड़की अगर पढ़ल लिखल छै तऽ ओ अपन दम पर सेल्फ डिपेन्ड बैन सकै सब से पैघ जे छै सेल्फ डिपेन्ड बननाए अहाँ मतलब आत्मनिर्भर बनू दोसर पर कखनौ भी निर्भर नै रहबाके चाही चाहै ओ जे रहै